जोंनि न'खरनि जानाय संनाय खावनायाथ' ओंख्रि ओंखामाथ' बिदिनो बर'नि ओंख्रि सबायफोर दाउफोरबा गोथाव जायो संनो रोंबा अनला मेवाइ आनजा होबा गोथाव जायो संनो रोङोबा संनो रोङाबाथ' थावखाया संनो रोंनांगोन हास्थायनांगोन मोजाङै जानांगौखौ जोंनि न'खरखौ जाथारनांगौबा नोङो मोजाङै गोसो होनानै संनांगोन खावनांगोन बे अनला मेवाइफ्राथ' संनो रोंबा गोथाव जायो सबाय दाउफ्रा संनो रोंब्ला गोथाव जायो नारजि अमाफ्रा बर'नि ओंख्रि मोजां संनो रोंब्ला गोथाव जायो बयबो गोथाव मोनो बेथ' जोंनि बर'नि ओंख्रि आरो निरामिसफ्राव जोङो मोजां मोनो दालि जहल आलु फाजा स'याबिनफोर जायो निरामिसयाव जों ओंख्रि जानाया बिदिनो एखनब्ला आलु जहल सबाय जहल लाब्रा लुब्रा जायो निरामिस संनो रोंब्ला निरामिसफ्राबो गोथाव जायो ओरैनो गोजाबाबो गोसो होनानै संबा गासिबो गोथाव जायो संनाय खावनाय गासिबो मोजां जाजोबो जा एसे सङो बेखौनो थाल लानानै सङोबा मोजां जायो ना बेदर नांलाया एखनबानि समाव दालि जहल आलु फाजा जोगोनार बाथोन खुमब्रा दाथ' मैगंफ्राथ' फोरला दं बर'नि मुं फोरला थायबें बेफोर जोङो मोजां मोनो जानो दानि बोथोरनि खुमब्रा जोगोनार गासिबो बेखौनो जों मोजां मोनो बेखौनो जानानै थायो बेनोसै आंनि बुंनांगौवा